گرمی کی شدت تھی گرمی سے ہم اور ہمارے بچے پریشان تھے تو گرمی کی مناسبت سے میں نے کولر خریدا الحمد للہ کولر چھ مہینہ تک تو بہت اچھا چلا اس کے بعد جب کولر نے کولر خراب ہونا شروع ہوا تو ایک ہر ہفتے میرا کولر خراب ہو جاتا تھا بچوں کو بہت گرمی لگتی تھی تو اس کولر کی وجہ سے مجھے کافی دقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور وہ کبھی کوئی تار جل جاتا تھا کبھی نیچے سے پانی چونے لگتا تھا طرح طرح کی خرابیاں اس میں پیدا ہو گئی تھیں وہ کولر میرے لیے بہت اچھا نہیں رہا بس کچھ دنوں تک میں نے اس کولر کو استعمال کیا پھر میں نے اس کیلر کو ایک وہ کباڑی کے والے سے بیچ دیا